हाँ हेलो जी गुड आफ्टरनून जी रेस्टोरेंट में ही बात हो रही है जी मैम हो जाएगा जी जी बिल्कुल मिल जाएगा मैम जी मैम पराँठा तो हंड्रेड रुपीज़ पर पराँठा पड़ेगा है न आपको कितने पराँठे चाहिए मटन ग्रेवी फाइव हंड्रेड की पड़ेगी मैम और अपने और क्या बोला है मैम आम्लेट मैम वह भी हंड्रेड रुपीज़ का पर आम्लेट पड़ेगा आपको आपको कितना चाहिए मैम नहीं मैम आम्लेट आम्लेट इतना का ही आता है मैम थोड़ा सा आज कल अंडे महँगे हो गए हैं ना नहीं मैम यह रेट वहाँ मतलब इतना ही हैं वहाँ हमारे रेस्टोरेंट का जी जी मैम आपको कहाँ डिलेवर करवाना है जी मैम आपको टाइम कितना कितने बजे डिलेवर करवाना है मैम जी मैम और कितने लोगों के लिए चाहिए मैम जी और आपका और कुछ और कुछ ऑर्डर करवाना है नहीं मैम यह हम सीजन वगैरह त्योहार वगैरह रहते हैं फेस्टिवल वगेरह उस पर ऑफ़र देते हैं मैम अभी तो कोई त्योहार सीजन नहीं हैं इसलिए आपको ऑफ़र नहीं मिलेगा जी नहीं मैम विंटर सीजन में तो ये चीजों की ज़्यादा डिमांड रहती है इसलिए इनके रेट भी हाई रहती है मैम जी जी जी बिलकुल बिलकुल जी बिलकुल मैडम आपको बिल्डि स्काउंट मिलेगा आप रेगुलर कस्टमर बनेंगे ना तो आपको हर फेस्टिवल आपका ऑफर बता दिए जाएँगे आपको डिस्काउंट मिलेगा मैम जी जी थैंक थैंक यू मैम